भैया आप बिक्टोरिया मार्केट से बोल रहे हो हाँ भैया मुझे बुक चाहिए थी नहीं नीट की तैयारी के लिए एन सी आर टी की बुक चाहिए बायोलॉजी की

हाँ यह कितने तक कितने तक की है यह पाँच सौ रुपये की कितना पर्सेंट है यह अच्छा और जैसे हम हो होम डिलीवरी हो जाएगी हाँ तो एड्रेस तो मेरा यहीं का है पिंटो पार्क का है यहाँ पर ग्वालियर में है ग्वालियर पिंटो पार्क है पिंटो पार्क में आदर्श नगर है उधर ही हाँ टंकी जो अपने है उसी के आस पास है आदर्श नगर हाँ हाँ उसी में हाँ लोकेशन तो मैं समझा दूँगा ठीक भैया जैसे मैं इ इसके साथ एक और बुक ऐड करूँ तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा कुछ मुझे एक फिज़िक्स की बुक और चाहिए थी

हाँ नीट के लिए ही अच्छा हाँ ठीक है भैया आप दोनों भिजवा देना उसी एड्रेस पर हाँ ठीक मैं आपको ऑनलाइन कर दूँगा फोनपे से ठीक है भैया धन्यवाद भैया